है मा खालामदों नोंथां अह मा खालामबाय दं नोंथां मोजांना बर्थमान आटसा र' आंबो मोजाङैनो दं नोंथां आंबो एसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन दे ओइ नोंथांमोननि बावहाय दै लोंनायफोरा बा दैफ्रा मा बायसा दैया नोंथांमोननि ना बे आंनिया इसे गामि लागाजो गैया थारमाने बे दैखरनिफ्राय दैया मोजां नङा मानो होमबा इसे गुबुंले जायो नालाय बे गुबुंलेनि थाखायनो आङो फिलटार लानाय जादों दा मानो होम्बा गोबाव फिलटार खालामनो गोनां जादों आङो आइर'नबो दं लोगोसे आरो टाइपर आल'थिया गुबुंले ओंखारबोयो दा बेफोरखौ आह मटरा दङ आरो दंखलाबो दङ एक्सट्रायै आरो डाबोल फिलटार दङ डाबोल फिलटार

आइर'न दङजे बिनि थाखायनो डाबोल फिलटार दा बिफोरनि थाखायनोथ' सुबुंफोरा जोबोद गाज्रियाव फैदोंदिया बे फिलटार खालामनो रोङैयावनोथ' जोबोद बेमार सोमजिहोदोंना मानसिखौसो ओजोंबो मिथिया हजोंबो मोनथिया माबा गगा मोन्नाय गुजुनाय बायदिसिना बेमाराव सोमजिहोदों दा बेफोरनि थाखायनो जाहोननि थाख आइर'न होखारनो थाखाय फिलटार मारिनानै लोंनो गोनां जादों दा फिलटार बानायदोंदा आह दाबो थांगोनथ'र' ओंखायनो डाबोल फिलटार खालामदों दे आङो आरो लोगोसे लोगोसे गुदुं खालामनो गुदुं खालामनो आरो अलप सुग्रोनानै लोंनाय जायो आरोमा ओह माइरं सुनायबाबो फिलटारजोंनो सि सुनाय बायदि सुनाय ओरैहाय जोंहानियाबो बेनो बर्थ'मान दैनिफ्राय खुनु बेमार जायाखै मोजां दा बर्थ'मान